औ डि सि सार नामा डि सि सार नामा आंनि माने बङाइगाव साफागुरिनि माने आंहा मोनसे कमप्लेन दंमोन बे कमप्लेनआनो जाहैबाय माने नैबे जोंनि दा साखाथियाव दङ मोनसे रिफाइनारि पेट्रलियाम रिफाइनारि दङ ना जायखौ जोङो बि आर पि एल होनो औ बियो सार माने जोंनि खाथि खाला मानसिफोरनि थाखाय बिराथ प्रब्लेम क्रियेट खालामगासिनो दं दा माने बे बुस्थुआ प्रब्लेम होनोब्ला बे दा मोनामनाय पलिउसन जायो बेजों सुबुं माहारिया बेमार आजार गोलैगासिनो आरो गोलैबावगोन आं बेखौ सानो आरो बिनि थाखाय दा सारआ मा बुङो माबा मोनसे राहा लामा लाजागोन नामा बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय बेखौ आङो मिथिनो लुबैदोंमोन आरो औ सार दा बेनो दा

औ औ सार

दा माने बे मोना बे माने मोनामनायजों जिहेतु जोंनियानो जोंनि न'खराव बे बोराय बुरै बैसो जानाय एजेड पारसनफोर दं जायफ्रा माने बे मोनामनायजोंनो माने बेमार जालांनो हमगासिनो दं आरो ना आंनि न'खरावल' नङा बा सोरनिबा गुबुननि न'खरावबो दङ बिदि जानानै दङ आरो ना दा बेफोर मोनसे सिन्थानि बिसय आरो ना बेखौ माबा मोनसे राहा लामा लायाब्ला जोंनि इयुन जोलैनि थाखायबो प्रब्लेम जागोन आरो जोंनिबो थाखाय प्रब्लेम जागोन थांनानै थानायनि थाखाय आरो बिखौ आङो बुंनो थाखाय नोंथांनि सेराव एसे माबा हरदोंमोन आरो ना ज'नायहदोंमोन आङो नैबे माबानिनो बेंटल गेट जायखौ होनो सापागुरिजों ओरै नांजाबनाय बे जोंनि बि आर पि एल खाथिनिनो बेहाय माने जोंनिया साखाथिया माने बे मोनामनाय स्मेलजोंनि थाखायनो बेरामाव गोग्लैस'नो हमदों आरो ना जोंनि मानसिफ्रा सुबुंफ्रा दा बिनि थाखाय औ दे थेंकेउ सार औ दे बिदिबा दोनथ'नोसै सार औ